हरी ओम जी जी कहिड़े क्लास में खपेव अच्छा केजीअ में जी जी बिल्कुलु तव्हां खे हिनजो बर्थ सर्टिफिकेट जेको ॼाए जो पनो मिलंदो आहे मूंसपार्टीअ मां तव्हां खे हिक त पहिरियों उहो ॾियणो पवंदव आधार कार्ड ॾियणो पवंदव ईअं ॿ काग़र त बिल्कुलु ज़रूरी अथव जेके असां पहिरों तव्हांखांं वठंदासीं छाहे हुनमां ॿार जी जनम जी तारीख़ु वग़ैरह ख़बर पवंदी न घणे साल जो ॿारु आहे छाहे आऊं आधार कार्ड बिना अॼुकल्ह कुझु कमु नथो थिए त तव्हां जे हिनजो आधार कार्ड ठहियल अथव ठीकु आहे त पहिरी ॻाल्हि इहा थी हुनखां पोइ असांजे सॼे साल जी फी हूंदी आहे अगरि तव्हां चाहियो त छह मईअ करे ॿिनि क़िस्तनि में बि भरे था सघो या यकी भरींदव त कुझु तव्हां खे फ़ाइदो थींदव फ़ीस में त हाणे तव्हां कीअं भरणु चाहींदा फ़ीस ठीकु आहे छहें महिने अगरि भरियो था त लख रुपिया फ़ीस अथव सॼे साल जी हा छह छह महिना करे भरींदव पंजाहु पहिरों पंजाहु पोइ जी जी बिल्कुलु हुनमें बस अथव घणा ई कुझु ॿारनि खे क्लास में सेखारियूं वेंदियूं आहिनि ॻाल्हियूं वेंदियूं आहिनि जीअं त कराटे क्लास हफ़्ते में थींदो अथनि तरणु वरणु सेखारींदा अथनि उहो बि असांजे पुठियां पूल ठहियल आहे स्कूल जे वॾो सां पूल आहे उहो बि हफ़्ते में हिकु दफ़ो ॿारनि खे सेखारियो वेंदो आहे उन्हनि जे लाइ असां अलॻि मास्टर रखियल आहिनि हर ॻाल्हि जे न अलॻि अलॻि मास्टर रखियल आहिनि असांजे स्कूल जी इहा वॾी ख़ासियत अथव ऐं हर हिक ॿार खे चङी तरह सां ध्यानु ॾींदो वेंदो आहे जी जी जी जी जी जी हिकदमि हिकदमि तव्हां बेफ़िक्र थी करे पंहिंजे ॿार जी हिते दाख़िला कराए वञो हिकदमि सुठो साफ़ु स्कूल अथव असां वटि सभु जेके बि दादियूं आहिनि उहे सभु पढ़ियलु लिखियलु कंहिं पोस्ट जूं आहिनि ईअं असां कोन रखंदा आहियूं भेण सभु टीचरूं असां जूं जेके सभु टीचरूं आहिनि दादियूं आहिनि सभु पढ़ियलु लिखियलु वॾी उहिदे वारियूं अथव हिनजे करे तव्हां बेझिझकु थी करे करो हिन फीस में सभु तव्हां जो बस जो कपिड़नि जो किताबनि जो सभु हिनमें ई थी वेंदव उहो भली तव्हां ॿिनि क़िस्तनि में भरियो अञा सॼे साल जी यकी भरियो उहा तव्हां जे मथां आहे तव्हां सां पहिरों फोम भरायो वेंदो जी इंटरव्यू जो तव्हांखे टाइम ॿुधायो वेंदो हाणे न हाणे तव्हांखे सिर्फ़ु एडमिशन जे लाइ हिकिड़ो फोम ॾींदा उहो फोम तव्हांखे बसि सॼो भरिणो आहे भरे करे तव्हां ॾेई वेन्दा असां तव्हांखे फ़ोन कंदासीं पोइ तव्हांखे पंहिंजे ॿार खे वठी अचिणो आहे तयारु करे हुनखां कुझु ईअं ई ॻाल्हियूं पुछियूं वेंदियूं कि ॿार खे केतिरो ॼाण आहे सम्झि केतिरी आहे त उहो पुछण जे लाइ ॿार खां इंटरव्यू वठो वेंदो पंजे मिंटे जो थींदो कोई वॾो कुझु ईअं न आहे जी त फोम हाणे वठी वंदा जय झूलेलाल जय झूलेलाल